की बोललहो

केना होयतै जाम छोड़बैके बहुत करैत छै आगाँ छूटैत छै फेर लागि जाइत छै की कहैत छहो बहुत देर से छिऔ की करबहो एक आध घंटा छिऔ नहि महाराज की कहिऔ प्रदूषण पूरा फैलल छै गरमीमे ओनहिते परेशान छै गड़ी से सब जाम लागि जाइत छै ट्रक साफके उपाय तऽ होयतै ने केना निकलबै नहि निकलबै हँ जाम कत्तेक जल्दी छूटि जेतै जाने छहो बहुत देर से छियै फँसल महाराज सब बाल बच्चा भी भूक्खल छै

जत्तेक जल्दी जाम हँ ठीके छै देखहो अब जाम की रे मारा रहितन भए गेलै हन एक घंटा से बेसी होइ बला छै सहए कत्तेक देर लगतै अयँ डलाइबर जी कत्तेक देर लगतै ओ महाराज भूक्खल पिआसल छियै जाममे फँसल छियै केना की होयतै

ठीके छै तऽ हम अपना भरि तऽ छियै केनहितो जाम छूटै आओर निकलि जैऐ ठीक छै मेहनत